وعلیکم السلام جی آپ کون جی بالکل آپ نے صحیح جگہ کال کی ہے بتائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں جی بالکل آپ کار بک کر سکتی ہیں آپ کو کیسی کار چاہیے وائٹ چاہیے کریم کون سا کلر چاہیے بتائیے ہیلو جی بالکل مل جائے گی جی جی جی بالکل بالکل آپ سات لوگ ہیں تو اگر آپ سات لوگ ہیں آپ کتنے لوگ ہیں تو سات لوگوں کا سات ہزار ہوگا جی چھ چھ ہزار تک آپ ہو جائے گا جی تو آپ ایک تاریخ کو آ جائیے گا اور ٹائم بتا دیجیے گا مجھے آپ کب آئیں گی کیونکہ اُس کے بعد پھر مجھے بھی کسی دوسرے کے لیے بک کرنی ہے کار کیونکہ اُنہوں نے بھی بلیک کلر کی کار کی ڈیمانڈ کی ہیں تو اور کار ہیں جو وہ بک ہیں آلریڈی تو فی الحال میرے پاس ہم لوگوں کے یہاں ایک ہے بلیک کار تو آپ اُسے دو بجے کے قریب آ جائیے گا ساری بک کرا لیجیے گا جی جی آپ کتنے کتنے یہ تاریخ کو نکلنا ہے جی ہو جائے گا آپ جی آپ بک کر لیجیے گا ہو جائے گا جی جی بالکل اللہ حافظ وعلیکم السّلام ویلکم